ہیلو ارے بھائی گولڈن ٹریول سے بول رہے ہیں ہاں جی میں گیا تھا نا ابھی پچھلے مہینے آپ کی ٹریول ایجنسی سے ٹیکسی بک کری تھی ہاں جی تو مجھے جانا تھا جموں جانا تھا تو میرے ساتھ یہ تین چار دوست بھی ہیں میرے تو سب لوگ جا رہے ہیں آپ بتائیے کوئی اگر اس میں کچھ ڈسکاؤنٹ مل جائے یا کچھ ویو آف ہو جائے ہمارا پرومو کوڈ وغیرہ لگ جائے تو اس حساب سے بتائیے کیونکہ ہم لوگ کو ابھی لمبا ٹریول کرنا ہے نہ تو اس حساب سے ہم لوگ کو بھی تھوڑا سا مینیج ہو جائے ہم لوگ کے ایکسپینسز آپ بھی تھوڑا ہیلپ کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا باقی یہ ہے کہ یہاں چار پانچ لوگ ہیں تھوڑا ہم سمجھیں گے تھوڑا آپ سمجھیں گے تو اس طریقے سے بہتر ہو جائے گا اور آپ بھی تھوڑا سا دیکھ لیجیے تھوڑا سا ہم بھی کارپوریٹ کر لیں گے تو ہماری بھی ٹرپ کی بات ہے اور ہم بھی یہ ہے کہ آپ کے ریگولر کسٹمر ہیں تو آپ کو بھی کوئی پرابلم میرے خیال ہے ہونی نہیں چاہیے کہ اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ آپ ہمارے ڈس کچھ ڈسکاؤنٹ کر دی دیکھ لیجیے اپنی گھر کی بات ہے باقی جو ہوگا وہ تو بعد میں آن دی اسپوٹ سمجھ لیا جائے گا